हाँ सर जो आप ने एक रेसिपी बनाया था जो इसके लिए वहाँ हम ने उसको टेस्ट किया और बहुत ही सर आपका टेस्टी हमें नहीं पसंद था और थोड़ा हमारे मुताबिक़ अच्छी नहीं आ रही थी सर तो आप ऐसी रेसिपी बनाते रहेंगे तो सर हम नहीं हमारे जैसे और कई कस्टमर नहीं आएंगे आप के यहाँ जो रेसिपी का आपका टेश्ट है सर उसमें बदलाव लाइए ठीक है अच्छा सर हम बदलाव अगली बार लाएंगे अच्छा कैसे बदलाव लाओगे अच्छा सर इसके बारे में आप कुछ कुछ हमें बता दीजिए ठीक है हमारी क्रिविटी क्रिएडविटी जो है देखो हम ने ये रेसिपी किस प्रकार से बनाई है हम आपको बताते हैं अगर वो आप इस प्रकार से अगर बना लेंगे तो हो सकता है हमारी रेसिपी ज़्यादा अच्छे तरीक़े से हम को उम्मीद हो जाए ऐसे उम्मीद हो कि आपकी ज़्यादा अच्छा बन जाएगा तो हम भी उसको टेस्टी फिर एक बार टेश्ट अगर हम बनाएँगे तो ठीक है अच्छा देखिए हम शुरू करते हैं आपको बताते हैं आप अगर ना समझ में आए तो सर आप नोट करते चलिए तो देखिए हमारी जो रेसिपी है सर सब से पहले हम ने अपनी जो बर्तन है तो आपको बर्तन यूज तो करना करता करते हैं आप जानते ही हैं सर जी ठीक है बर्तन वही रहेगा आपका उसके हम बताते हैं आपको थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा हर मात्राएँ बताएंगे सर जितना जितना मात्राएँ आपको लेनी है तो हमारी आपकी रेसिपी बहुत अच्छी तैयार होगी आप पहले सरसों का जो मश्टर्ड ऑइल होता है सर थोड़ा सा उसको डालेंगे उसके बाद थोड़ी सी प्याज़ जो एक कप प्याज़ होनी चाहिए आप उसको प्याज़ को धीरे धीरे उस सरसों के तेल में जैसे ही गर्म होगा उसके गर्म होने बाद आप उसको सरसों के के तेल में आप प्याज़ डाल देंगे कुछ देर तक आप पकाएंगे जब तक वो कुरमुरा ना हो जाए कुरमुरा होने के पहले थोड़ा सा ही पहले आपको लहसुन कम से कम तीन से चार कली होनी चहिए तीन से चार कली जो लहसुन है उस लहसुन को उसमें डालिए और अदरक थोड़ी सी अदरक ताकि अदरक की मात्रा बहुत ही स्वाद अनुसार हो आप अदरक उसको डाल दीजिए थोड़ा सा भी एवरेस्ट मसाला आता है आपका एवरेस्ट मसाले को उसमें उपयोग करिए और थोड़े से स्वाद अनुसार उसमें काली मिर्च डाल दीजिए काली मिर्च आप जैसे ही डालेंगे सर उसमें तो काली मिर्च आपका थोड़ा सा महक देगा उसके बाद आप पीसा हुआ एक मतलब एक चम्मच स्वाद अनुसार हरा मिर्च हो या मिर्च की पाउडर हो वो उसमें आप डाल दीजिए उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे मधुर आँच से उसको धीरे धीरे गैस पर पकाइए उसके बाद धीरे धीरे वो पकने लगेगा उसमें और सुगंध ही सुगंध आएगा सुगंध जैसे ही आएगा तो उसमें आप एक गुलाब जल होता है वो आप उसको थोड़ा सा मतलब स्वाद अनुसार आधे कप पानी में मिला कर उसको आप पानी के साथ डाल देंगे उसके बाद कलर मिर्च एक आता है वो कलर आपको बदलते कलर जैसे आपका हरा होगा आप थोड़ा सा उसमें हल्दी डाले रहेंगे तो पीलापन हो जाता है थोड़ा उसका कलर चेंज करने के लिए थोड़ा रेड कलर में अच्छा उभरा हुआ कलर लगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसमें डाल देते हैं उसके बाद डालने के बाद हम क्या करते उसको धीरे धीरे आँच पर पाँच मिनट पकाते हैं पकाने के बाद धीरे धीरे जब पक जाता है अच्छी तरीक़े से तो उसमें स्वाद अनुसार एक चम्मच उसमें नमक डाल देंगे जैसे ही आप नमक डालेंगे वैसे ही आपका वो उबलना शुरू कर देगा धीरे धीरे आप उबालते रहेंगे उसकी आँच तेज़ हो जाएगी वो लगेगा उबलने जब उबलने लगेगा सर तो उबलते उबलते क्या होता है कि वो अधिक देर तक आप कम से कम पाँच से दस मिनट तक पकाइए उसके पकाने के बाद उतार के रख दीजिए आप ठंडा जैसे ही ठंडा होगा उसके चम्मच से एक उठाइए और एक प्लेट में अच्छी तरीक़े से उसको गिराइए और उसके बाद उसको रेसिपी को आप टेस्ट करिए वो रेसिपी सर आपका एक दम एक दम एक दम कहना कहना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ़ जैसे ही मतलब नाक के पास आ जाएगा वैसे ही सुगंधित आएगा और सुगंधित आने के बाद ना वो रेसिपी इतनी अच्छी मतलब महक देगी कि इच्छा अगर हम कहते नहीं अगर हम उसको रेसिपी को बार बार पिएँ अंदर ग्लास से लों या फिर कहीं कटोरी और चम्मच से पीते हैं तो कहते नहीं आत्माएँ जो इच्छाएँ होती हैं मतलब हम ने अंदर से पेट भर जाता है लेकिन इच्छाएँ कहती हैं कि रेसिपी और लाइए सर और लाइए तो हमारे मुताबिक़ कहने का यही तात्पर्य है सर आप रेसिपी इस प्रकार से बनाइए और हमारी रिसीपी अगर हम इस मुताबिक़ से बनाइए तो हम आपके दुकानदार जो भी आपके यहाँ कस्टमर आएंगे वो अच्छे से रेसिपी पीने का इंतेज़ार करेंगे हमारे मुताबिक़ देखिए सर यही होगा ठीक है सर जैसे इसी भी प्रकार से आप अपने यहाँ रेसिपी बनाइए सर और दुकान को थोड़ा अच्छे तरीक़े से कटोरी वटोरी उस पर साफ़ करिए थोड़ा सा भी कटोरी भी आपका चम्मच भी थोड़ा सा जो गंदा था या तो आप सर इसको छोड़ कर प्लास्टिक की चम्मच और लकड़ियाँ का जो चम्मच आ रही हैं जो मार्केट में मिलती हैं उसको आप यूज करिए वो ज़्यादा शुद्ध भी रहता है उसमें आदमी भी मतलब जो भी कस्टमर आएंगे आप से अच्छे तरीक़े से मतलब आपकी दुकानदार की रेसिपी जो आप बेच रहे हैं उसको भी और हमारे मुताबिक़ भी आप के लिए ठीक रहेगा वैसे शुरू करने करने लिए और आपका भी कोई भी वह खाना बरबाद नहीं होगा कोई भोजन नहीं बरबाद होगा भोजन खाना हमेशा खाते रहेंगे जिस प्रकार आप खाते रहेंगे उसी प्रकार हम लोग इस भोजन को खाएँगे और खाने के बाद क्या करेंगे कि आपका प्लेट अब तो यूज एन थ्रो वो ना आ ही रहा है सर और हम आपका एक डश्टबिन रहेगा उसी डश्टबिन में फेंक दे देंगे आपको धुलाई भी नहीं कराना पड़ेगा आपका वो वो भी शुद्ध रहेगा इसी प्रकार आप खाना जो भी उसको खाना को बरबाद नहीं करने देगा और जब भोजन सर बरबाद नहीं होगा तो आपकी बचत होगी आप अच्छे से उसको देंगे आप थोड़ा दीजिए नीचे प्लेट लगाइए टिसू पेपर भी लगा दीजिए ताकि अन्य किसी भी व्यक्ति को हाथ में ना लगे जो बच्चों को अगर किसी भी कस्टमर को आप ऐसे करेंगे तो वो कस्टमर और अच्छे तरीक़े से यहाँ मतलब आपका वो करेगा कोन्फ़िडेंस वो भी होगा और इसी प्रकार किसी ना किसी दुकानदारों से अच्छी आपकी दुकानदारी चलेगी आप अच्छे बेहतर होंगे और ऐसे हमारे जैसे कस्टमर आप के पास आते रहेंगे और रेसिपी का टेस्ट पाएंगे तो एक दूसरे को बताएँगे कि सर आप उस दुकानदार यादव चाट भंडार जो है वो एक एक बहुत ही अच्छा मंचुरियन रेसिपी बनाता है उसमें थोड़ा सा इसी प्रकार रेसिपी का जो भी होता है वो आप अधिक बना दीजिए और वह आएगा और आपको फिर खाते रहेगा खाने के बाद वह हमेशा एक दम चलता रहेगा वो कोई ना कोई भी आपको वहाँ करता रहेगा जैसे भी आप वो करेंगे उसी प्रकार आप से वह बातें कुछ ना कुछ करता रहेगा ठीक है ओके ठीक है सर धन्यवाद ऐसे ही आप हम से जुड़े रहेंगे सर हम आपकी दुकान पर आते रहेंगे सर इस रास्ता से भी और ऐसे ही ऐसे होता रहेगा सर चलिए ठीक है सर ओके धन्यवाद सर जैसे आप कहेंगे उसी प्रकार हम लोग भी करते रहेंगे सर जैसे भी होगा आपका फुल सहयोग रहेगा सर आपके लिए रेसिपी जैसे ही सर हम लोग ऑर्डर भी देते हैं जैसे कहीं भी हमारे यहाँ मतलब शादी विवाह बर्थडे कोई भी आ गया तो हम लोग उस अवसर पर हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ भी करते रहते हैं हम लोग सोचते हैं कि कोई ना कोई किसी भी प्रकार से वो आता रहे ठीक है सर तो हम लोग यही सोचते हैं सर कि हम लोग अच्छे से अच्छे कारीगर रखें और अच्छे अच्छे से बनवाएँ वो बनाता रहे उसको बनाने के बाद अच्छे तरीक़े से हम लोग वितरित भी करते रहें ठीक है सर उसके बाद वितरित करने के बाद जैसे ही होता है तो हम लोग ऐसे करते रहते हैं और इसी पार को जैसे होगा धन्यवाद सर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद सर ठीक ओके ठीक है सर इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं